चिरां जिल्लानि जारिमिना मा आरो बियो बोसोरफोरनि बारलांनायजों माबोरै सोलायबोदों जों बेखौ बुंनो थाङोब्ला थोंजोङै जों बेखौनो बुंनो हागोनदि जोंनि चिरां जिल्ला ओनसोला मोनसे मैखोम बर' गामि बेवहाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोदो आजै आजौनिफ्रायनो संसार जाबोदों आरो गोबां गावनि हारिखौ दैदेनलांनो थाखाय जांख्रिखांबोदों आरो मोनसेनि उनाव मोनसे बर' हारिखौ जौगाखां होनो आरो मोनसे आलादा रायजो दाफुंनो थाखाय जांख्रिखांदों आरो बेवहाय गोबां सुबुंफोरा जिउ बावसोम बोदों जायनि गेजेरावहाय सोरबाया बोलि जानो गोनां जानांदों थैनो गोनां जादों बहाय जोंनि मुंदांखा हिसाबै जोङो बुंनो हायो जोंनिफ्रायनो सोरबाया एम पि जाबाय सोरबाया एम एल ए जाबाय सोरबाया दैदेनगिरि गिदिर गिदिर दैदेनगिरि जाबाय सोरबाया प्रफेसार फोर जाबाय दिनै जोङो बेखौनो नुनो मोनो